गोदोनि दिनावथ' आरो जेबो सुबिदायानो गैयामोन कारेन्ट गैयामोन दैनि साफ्लाय बेफोरबायदि सुबिदायानो गैयामोन बिसिबांबा गोजान गोजान गामियाव गंसे दैखरल' थायोमोन नाथाय बेहायनो दस घर बार' घर पन्द्र' घर न'खरा हान्थिनानै दैखौ खस्थ' लायनो गोनां जायोमोन आरो गोदोनि दिनाव बेफोरबायदि मेचिन बा पाइपजों बोखोनाय बेफोरबायदि सुबिदायानो गैयामोन बुहुद खस्थ' जानाङोमोन दैहु लानानै बिखुङाव फिसा जान्जियाव दैहु लानानै खर'आव रुजुनानै बेसेबां खस्थ' न'खर दैदेनबोनाङोमोन जानाय लोंनायानो जा बा खिथि आबाद मावनायानो जा बोसोराव खेबसेल' खिथि मावोमोन गोबां खस्थ'नि गेजेरजों संसारखो जानो गोनां जाबोदों नाथाय दानि डिजिटेल मुगायाव गोसो बायदि एक माइल थांब्लानो गारि मथर नांगौ माबा मोनसे सुबिदानि थाखाय लानांगौ जायोब्ला मबाइल बाहायोमोन नाथाय गोदोनि दिनाव बेफोरबायदि मबाइल मोनामोन साइखेल गैयामोन बिसिबांबा पन्द्र' सल्ल' किल'मिटारखौ थाबायनानै आथिंजों हान्थिनो गोनां जायोमोन नाथाय नै दानि दिनाव गोसो बायदि मा बाहायनो मा खालामनो गोसो बायदियै हानाय सुबिदाया फैबाय मानो होमब्ला गासैबो नांगौ मुवाफोरखौ मोननानै सुबुं माहारिफ्रा गोबां मानि खस्थ'खौ गोदोनि बायदि सहायनो हाला नाथाय दानि मुगायाव माबा मोनसे नांगौ बायदिब्ला गासैबो मबाइल मबाइलनि गेजेरजोंनो सोलिजोबनो हायो मबाइलनि गेजेरजोंनो माबा मोनसे नांगौब्ला बाहायनो हायो दिनै हमनानै नाय दिनै बबावबा थांनो गोनां जायोब्ला नोंनि आखाइआव थाखा फैसा गैयाब्लाबो गासैबो मबाइलनि जुगजों सोलिजोबनो हायो इन्टारनेटनि जुगजों बाहायनो हायो नाथाय गासैबो बुंनो थाङोब्ला दानि दिनाव उन्दैनिफ्रायनो मबाइल बाहायनानै सानना थाङोब्ला गासैबो माने इन्टारनेटनि गेजेरजों गासैबो नोंनि जिबायदि मावनो गोनां बिफोर मानि साननै सानथामनि गेजेराव मावनांगौ जायोब्ला बेफोर गासैबो माने एक मिनिटनि दुइ मिनिटनि गेजेरावनो गासैबो खामानिया जाफुंजोबो खिन्थु जों मानसिया बेफोरबायदि मबाइल इन्टारनेटनि बाहायनायनि गेजेरजों किसुमानफ्रा मबाइलनि सायाव बाहायनो रोंदों किसुमाना मबाइल बाहायनो रोङियाव किसुमाना मबाइला गावखौनो धंस' खालामदों बिफोर मानि थाखाय बेफोर जाबाय गावनि बेबहार पाति गावनि बाहायनाय बेफोरनि थाखाय गावखौनो गाव खस्थ'नि गेजेरजों हाखराव गोग्लैनो गोनां जादों बिनिखायनो जों साफ्रोमबो मानसि बा सुबुङानो गावनि थांनानै थानाय समाव जिबायदि मोनसे सरखारा इन्टारनेट जुग डिजिटेल दिरुन्दों बिनि सायाव जों साफ्रोमबो मानसियानो जोङो मोजां बेबहार बाहायनांगोन मोजांनि लामायाव आगान सुरनांगौ नङाब्ला जों बे मबाइलखो लानानै जों बे मबाइलजोंनो जोङो निस्सय जोङो हाखराव गोग्लैनो गोनां जागोन बिनिखायनो जोङो साफ्रोमबो सुबुङानो थांनानै थानाय समाव न'खर संसार जानायनि गेजेराव जोङो साफ्रोमबो सुबुङानो जोङो गोदोनि बायदि खस्थ' भुगिनांला इसिबां माने मानसि माहारिफ्रा साबसिननिफ्राय साबसिन मोजांनिफ्राय मोजां नागिरदों मोन्दों नाथाय जोङो जाय मानसिया जोङो मोजां बाहायनो रोङियाव जोङो गावनो गाव खस्थ' भुगिनो गोनां जादों जेरै हमनानै ला गोदोनि दिनाव माइ माइरं थाखा फैसा गोबां खस्थ'नि गेजेरजों न'खरखो दैदेनबोनो गोनां जायो नाथाय दानि दिनाव माबा मोनसे नांगौ बायदिब्ला अभाबानो जाला ससे लामा थाबायब्लानो फैसा ससे लामा थाबायब्लानो रां रुफा गोसो बायदि बाहायनो हायो बाहायनो मोनो नाथाय जोङो गावखौनो गाव जोङो थांनानै थानाय समाव जोङो बयबो मानसि सुबुं हिसाबै जोङो साननो गोनाङा जोंनि थाखाय गोनां बिनिखायनो जोङो बे मुलुग संसाराव थांनानै थानाय समाव जोङो जेब्लायबो जोङो गावनि नांगौबायदियै जोङो बाहायनो हायो जेरै जोङो थांनानै थानाय समाव बयबो न'खर संसार जानायाव जों मानसि सुबुंनो धोरोमनि गोनांथि जायो बिनिखायनो जोङो जाहाथे बयबो इन्टारनेटनि डिजिटेल मुगायाव जोङो साफ्रोमबो सुबुङानो जोङो मोजाङै मोजां बाहायनो हायोब्लसो जों मानसिनि गुबै